जोधपुर ज़िले में हमारे सामुदायिक संगठन बहुत सारे हैं और वे बहुत अच्छा काम करते हैं काफ़ी उनके काम में परिवर्तन देखा गया है धीरे धीरे वह अपने काम को बेहद तरीके से सुधार रहे हैं क्योंकि जब यह वह करते हैं तो उनको जो उनकी टीम है वह टीम हमसे मिलती है हमसे बात करती है और हमसे फ़ीडबैक भी लेती है हमने भी एक संस्था में देखा था कि वहाँ के जो लोग कार्य करते थे उसमें वह बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते थे और वह अपने काम में हमेशा सुधार लाते रहते थे तो यह हम देखते हैं कि भाई इसको हम सकारात्मक प्रभाव उसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़ी है